धोरोमारि फालिनायजों बिदिनो जेरै बिदिनो फुजा फुजा मेला मेलाफोर खालामोब्ला जेरै बोसोरनि जोबनाय संक्रान्तियाव जेरै हाजो बावखुंग्रि हाजोआव गाखोनाय बिदियाव जेरै मेला खालामो बिदियाव जेनेबा नों जौ बायदिसिना फाननानै जेनेबा जौ बिदिनो जाग्रा मुवाफोर बेदरफोर बेदर बिदिनो जाग्रा लोंग्रा फाननानै दखान होयो दखान होयै होयै जेनेबा मानसिफोरा गोबां रां खामायनो हायो आरजिनो हायो आरो बिदिनो देवोल देवोलफोराव बिदिनो नों मेला जायो बिदिनो लोखि फुजा बेयाव जेनेबा नोङो एरै मेला जायो बेहाय दखान बायदिसिना होनानै गोबां फैसा आरजिनो हायो दखान होगिरिफोरा बिदिनो गोबां रोखोम दखान होयो जेरै मेल्ला बायदिसिनाफोराव आरोखि